हांवेन एक स्पीकर ऑर्डर केल्लो फ्लिपकार्टाचेर आनी हांवेन ऑर्डर करून एक दोन तीन म्हयने जातले म्हजो बरो चलतालो स्पीकर मागीर म्हाजो कजन म्हणपाक लागले कितें आपल्या की बी जाय सो हांये परत ऑर्डर केलो पूण तेजो प्रोडक्ट आशिल्लो स्पिकर जो आशिल्लो तो एक म्हयन्या भितर मोडलो तेजी क्वॉलिटी बरी नासली सो तेन्नाच्यान कळ्ळें की आमी पर्सनली वचून बरे क्वॉलिटीचे शॉपार घेतलेले बरें